हैलो जै माता दी जनाब केह् हाल चाल ऐ होर सनाओ बस ठीक जनाब तुस सनाओ घर ठीक न सारे सुख शांति फोन तां कीता में आखेआ चलो फैमिली आखा दी कुदै घूमने जाना ते चलो अपनी कुल देवी दा चक्कर लाई आन्ने आं सुकराला माता दा हां ते कल बड़ा अच्छा दिन ऐ ते गड्डी करी लैन्ने आं ते पूरा टब्बर इक गै गड्डी च चली पौन्ने आं कन्नै हां तुस रेट शेट पुच्छो मिगी सनाओ ते अस करी लैगे जो बी करना ते कन्नै घूमगे मानसर मानसर घूमी आह्गे कन्नै हां जी ठीक ऐ ओह् महाराज खमीरे बनाने साढ़े घरे आहले पूरे त्यार न तुस टेंशन नी लैओ सब्जी बी अस बनाई लैगे हां ठीक ऐ ओह् महाराज त्रै छुड़ियै तुस दस लेई आओ म्हल्ला लेई आओ अपना कोई टेंशन नेईं ऐ ठीक ऐ कल मिलने आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब